आतां म्हाका वेगळ्या देशांत वचपाची संद चान्स पडल्यार म्हणल्यार आतां खूब अशे कंट्रीज आसा सो हांव वचपाक सोदतले टी व्ही सुद्दां हांवें एक एक अशे सिरियलां नाजाल्या मुविसांत पळयलां तें एक एक हातून वचून शुटींग बी दाखयतात सो ते पळयतकच अशें दिसता की आपणे थंय वचपाचें त्या जाग्यार वचपाचें अशें ती अशी एन्जॉय करतात तशें आमकांय बी अशें एन्जॉय करपाचें अशें दिसता सो पयली म्हणल्यार एक डिजनी लँड जो आसा तो बरो आसा एक एंटरटेनमेंट असो थंय मिक्की पॅलेस आसा जो कार्टून बी आमी दाखयतात मिकी मावस अशें म्हणटात थंय मिक्की मावसाक बी अशे पळोवपाक मेळटा सो थंय एक एन्जॉय अशे करपाक मेळटले एक एंटरटेनमेंट असो असो मागीर ताचे मागीर अशे सिंगापूर एक बरो आसा लोक थंय वतात ट्रेवलींग करतात अशे शोपींग मागीर अशे भोंवपाचे थंयचे कितें अशे एक्सप्लोर करपाचे नवे नवे कितें अशें आसता सो ते एक म्हणल्यार टिवीन बी अशें दाखयतात न्हय सिंगापूर अशे भोंवपाक बरें आसा सो तें एक जालें मागीर दुबय सो दुबय बी असो एक देश आसा थंय चडशे हांगचे लोक वतात कामा खातीर बी अशे वतात थंय सो ताका लागून म्हाकाय बी अशे पळोवपाक थंयचो एक डॅजर्ट जो आसा थंय कॅमल्स तांचेर अशे बसून रायड्स बी करपाक थंयस अशे पळोवपाक बरें दिसतले अशें म्हाका चान्स पडले जाल्यार हांव दुबयकूय बी वचपाक सोदतले मागीर मालदीव्स चडशे अशे कपल्स जे आसता ते लग्न बी जावन चडशे भोंवपाक मालदीवस वतात आयलंड अशें पळोवपाक बरें दिसता आनी उदक तांचे अशे क्रिस्टल क्लियर अशे आसता उदक बी अशे बरें दिसता अशें उदकांत भितर अशें तेंचे शेक्स कशे आसतात तितून रावपाक मेळटात बरें करून अशे आनी तांचे जेवण बी बरें बरें आसता सो एक नवें अशें ट्राय करपाक मेळटा मागीर चायना एक आसा आतां आमी हातून दाखयतात ग्रेट वॉल ऑफ चायना म्हणून एक आसा तो वल्ड रिकॉर्ड जो आसा आमी लोक भोंवतात ते दाखयतात सो थंय बी एक अशे बरें वचून पळोवपाक सारकें आसा थंय वचून अशें लोक बी अशें ताजे वयल्यान वता तो कितलो टायम लागतात कितली व्हडली आसा अशें तेंवूय बी पळोवपाक अशें दिसता सो ताका लागून अशें वेगवेगळे अशें हें करपाक लागून बरें दिसता चडशे म्हणल्यार म्हाका एक मालदीवस चडशे भोंवपाक अशें दिसता हांव वतलें जाल्यार चडशें पळयता चान्स पडटा जाल्यार म्हाका एक मालदीवस चडशे वचपा खातीर सो तो म्हाका ते उदकान तो वीव तो दाखयता तो बरो दिसता थंच्यान ते चडशे शुटींग हांवें पयला तें मालदीवस ते पळोवन बरें दिसता सो ताका लागून हांव गेले जाल्यार चडशे मालदीस वचपाचे पळयता दुसरें म्हणल्यार डिजनी लँडीक तो एक अशे थंय रायड्स बी आसता ते एक म्हाका आवडटले पळोवपा खातीर सो ताका लागून थंय बी वचपाचें हांव पळयतां